नया तकनीक जे आयल यऽ हमर सबके गामोमे पहिले रहय लैंड लाइनके मोबाइल एखन आबि गेल यऽ मोबाइल लैंड लाइनके फोन रहय एखन मोबाइल आबि गेल यऽ आओर तकर बाद ऑप्टिकल फाइवर सेहो गड़ि गेल यऽ तकर बाद जे यऽ टी भी तकर बाद कूलर ए सी तकर बाद इन्भरटर तकर बाद जे छै बहुत एहन सुविधा आबि गेल यऽ जे कि जकर की लाभ लोक सब लैये जीवनमे अपन जीवनमे आओर हमर सबके गाममे से टावर सेहो यऽ मोबाइलक टावर सेहो यऽ जिओके यऽ एयरटेलके यऽ आओर तऽ विशेष नहि यऽ एखन आओर ऑप्टिकल फाइवर इमहरे हाल फिलहालमे गड़ल यऽ आओर लेट्रिन पहिले जेकि लोक बाहर जाइ छल एखन लेटरिंगक सुविधा भए गेल यऽ तकर बाद किछु लोकके घरमे ए सी सेहो लागल यऽ तकर बाद मो मोटरके व्यवस्था यऽ नलसँ जल यऽ से सब सुविधा यऽ हमर गाँवमे आओर तकनीकी सुविधा सेहो यऽ पहिले जे यऽ मशीनपर आटा पिसबय रही पम्पिंग सेट पञ्चानबेके इंजिनपर चक्कीमे आब जे यऽ मोटरपर होइए से लाइनपर आटा पिसबइमे गाममे आओर तकर बाद जे छै पहिले जे पंपिंग सेटसँ खेत पाटय रहय एखन मोटरसँ खेत पाटइए इएह सब सुविधा आसपास भेल यऽ आओर तकर बाद जे छै पहिले रानी गञ्ज लागय रहय जाइमे दू घण्टा आब ई रिक्शा सेहो आबि गेल यऽ तकर बाद टोटो सेहो चलइए टेम्पू सेहो चलइए बसो एकटा चलइए इएह सब सुविधा यऽ हमर सबके गाममे आओर तकनीकी सुविधा सेहो यऽ आओर नेट सेहो काज करइए जे कतहु रुपैआ भेजयके होइए तऽ डिजिटलके माध्यमसँ फोन पे चलबय छी ओइसँ भेज दै छियै अही सब सुविधा होइए तकनीकी रूपसँ नेट सुविधा सेहो मिलइए आओर जे छै राखू जेकि गाँवमे किछु दिनके बाद हमरा सबके उम्मीद यऽ जे देख लेब जे गाँवसँ दिल्लिओ जायब ट्रेनसँ आओर विशेष कए कऽ कतहु कतहु सौर उर्जा प्लेट सेहो लागल यऽ जतऽ की लाइन नहियो रहलाक बाद बल्ब जरय छै आओर ओ सेवा मिलय छै सार्वजनिक जगह सबपर